मतलब की अहाँ सब की जेकरा घोड़ा चलाबे आबैत हेतै तऽ ओकरा तऽ मतलब की कोइ दिक्कत नहि छै ओ घोड़ा चला सकै छथिन घुड़सवारी कऽ सकै छथिन आओर हुनको भी कभी कभी प्रॉब्लम लगै छै मानि लिअ घोड़ा के कभी कभी अचानक घोड़ा भी अतलब अजीब तरीका से करय लगै छै उछलऽ लगै छै जैसे कभी सामने अचानक किछु आबि गेल तऽ ओहिसे प्रॉब्लम भऽ सकै छै तऽ एहिके जानलेवा भी खतरा बहुत भऽ सकै छै या घोड़ा पलटी मारि देलक जाहि सॅं अहाँ गिर गेलहुॅं आओर अहाँके मतलब अलग अलग कही चोट लागि गेल तऽ एहिसे जानलेवा भऽ सकै छै लेकिन जिनका नहि अबै छै घुड़सवारी तेकरा आओर ओ घुड़सवारी करै छथिन तऽ हुनका लेल बहुत ही खतरनाक बात छै जेकि बहुत ही खतरनाक छै बहुत डेंजर बात छै जे जानलेवा साबित भऽ सकै छै आओर घोड़ा पे बैठे के समय बहुत ही बहुत तरह के ख्याल अबैत रहै छै लेकिन घोड़ा पे बैठनाइ बहुत अथी छै जेकरा आबै छै हुनका लेल तऽ ठीक छै लेकिन जेकरा नहि अबै छै आओर अगर ओ घुड़सवारी करै छै तऽ हुनका लेल बहुत ही जानलेवा तरह के ख्याल मन मे अबै छै ओना जेकरा अबितो रहै छै तऽ कभी कभी तऽ जिनका अबितो रहै छै हुनको मतलब घोड़ा के साथ कभी कभी एहन हुअ लगै छै घोड़ा दोसरा दिशा मे भागय लगै छै या घोड़ा उछलै लगै छै या सामने किछु अचानक आबि गेल तऽ हुनको लेल जानलेवा स्थिति बनि जाइ छै लेकिन जिनका मतलब नहि अथी अबै छै हुनका लेल तऽ आओर मतलब जानलेवा जेकरा नहि अबै छै ओ अथी घोड़ा पे नहि बैठे के चाही लेकिन जेकरा आबै छै ओ बैठ सकै छथि आओर अहाँ सीखू अहाँ बैठू लेकिन अहाँके ई पता होबे के चाही की घोड़ा पे केना नियंत्रण पाबल जाय जे जेकरा लागी कभी कभी घोड़ा अपन वश मे नहि रहै छै ओ उछलऽ लगै छै कूदऽ लगै छै किधरो भागऽ लगै छै तऽ ओहि समय अहाँके पता होबे के चाही जे कोन तरह से की तरीका से घोड़ा के अपन वश मे करय के छै आओर अथी करय के छै नहि तऽ कभी कभी अहाँके अपन जानो पर परि सकैया आओर जानलेवा ख्याल आदमी के आबय लगै छै इहे पर हमर बखान इहे पर हम एते बोलय के चाहै छी आओर किछु हमरा एहन नहि बुझा रहल अहि आओर इहे सब अहि तऽ अहाँके अगर आबैया तऽ अहाँ चलाउ लेकिन अहाँके पूरे तरीके से घोड़ा पे कंट्रोल होबे के चाही